घरों में दीवारों पर जब पेन्टिंग किसी भी कलर की लग जाती है तो घर में चार चाँद जैसे लग जाते हैं बड़े बड़े भवनों में सीनरी जैसी दी चित्रकारी जब दीवारों पर लगाई जाती है तो वह दीवारें बहुत खुब सुन्दर लगने लगती हैं इससे हम इससे घर भी देखने में बहुत अधिक सुन्दर लगता है और घरों की दीवारों पर फ़ोटोग्राफ़ी और पेन्टिंग लगाना हमें अत्यधिक पसंद आता है पेन्टिंग लगाने से घरों की सुन्दरता और अधिक बढ़ जाती है घरों की दीवारों पर सीनरी जैसी पेन्टिंग भी बहुत खूबसूरत लगती हैं वैसे अगर देखा जाए तो घर की दीवारों पर अनेक प्रकार की पेन्टिंग हम लगा सकते हैं जैसे भवनों की पेन्टिंग सीनरी जैसी अत्यधिक सुन्दर सीनरी की पेन्टिंग और पार्कों की फ़ोटो की पेन्टिंग और हम अपनी पेन्टिंग बनाकर भी घरों में लगा सकते हैं घर की दीवारों पर टाइल्स वगैरह जो लगाए जाते हें इन टाइल्सों की सुन्दरता से घर और भी खूबसूरत लगने लगता है हमें घरों की दीवार पर अपनी पसंद की पेन्टिंग लगाने से ऐसा प्रतीत होता है कि दीवारों पर चार चाँद जैसे लग गए हों दीवारों पर पेन्टिंग करने से दीवारें अत्यधिक खूबसूरत लगने लगती हैं दीवारों पर हम अनेक प्रकार की पेन्टिंग कर सकते हें अनेक कलर की पेन्टिंग कर सकते हें जैसे वाइट ब्लू रेड ग्रीन जैसे कलरों का हम दीवारों पर पेन्टिंग के रूप में इस्तेमाल कर सकते हें हम अपने घर की दीवारों पर अनेक कलर की टाइल्स का भी उपयोग कर सकते हें घरों की दीवारों में टाइल्स लगा देने से घर की सुन्दरता और बढ़ जाती है टाइल्स लगाने से घरों में गंदगी नहीं रहती है और गंदगी टाइल घरों की दीवारों में टाइल्स लगाने से कचड़े की सफाई बहुत आसानी से हो सकती है हम अपने घरों की दीवारों पर पेन्टिंग करने से घरों की सुन्दरता और अधिक बढ़ा सकते हैं अनेक प्रकारों की सीनरी हम दीवारों पर लगा सक लगा सकते हैं और इससे हमें घर की दीवारें दिखने में सुन्दर भी लगती हैं और दीवारों की सेफ़्टी भी रहती है इससे हम यह कह सकते हैं कि इन समस्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए कहा जा सकता है कि हमारे घर की दीवारों पर पेन्टिंग का होना अति आवश्यक है